देश में उपलब्ध अस्पताल और मेडिकल सर्विसेस के बारे में मेरी ये राय है कि अभी जो देश में मेडिकल और अस्पतालों की उपलब्धता है वो काफ़ी इस हद तक नहीं है कि वो गरीबों तक पहुँच पाए अभी भी इस क्षेत्र में सरकार को सुधार करने की आवश्यकता है मुझे ये लगता है कि अस्पतालों को और जो मेडिकल सर्विसेज़ हैं उनको और सस्ता करने की ज़रूरत है क्यूँकि अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं पैसे चार्ज करते हैं पास काफ़ी ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं जिससे आम आदमी ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवा पा कर कर पाता है और रही कोविड महामारी की बात तो कोविड महामारी में मेरा अनुभव तो बहुत ही बुरा रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे कोविड हो गया था और मैं मुझे अस्पतालों में बेड नहीं मिले मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरा इस क्षेत्र में अनुभव तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और अभी सरकार ने जो मेडिकल व्यवस्था बना रखी है वो उस हद तक अच्छी नहीं है के एक इंसान अच्छे से रह पाए गाँव गाँव तक भी अभी मेडिकल सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं और मैं अपने अगर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ के लिए देखभाल करना चाहूँगा तो हो हर एक हर एक कॉलोनी में एक अस्पताल खोलने का प्रयास करूँगा और उसमें मेडिकल व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने का ट्राय करूँगा जिससे मेडिकल व्यवस्थाएँ और अस्पताल की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सुधर पाएँ धन्यवाद